میں نے گرمی کے دنوں میں گھومنے کے لیے نینی تال اور آگرہ کے تاج محل جو کہ سات عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے وہاں پر مجھے اکثر ودیشی لوگ ان سیاحوں لوگوں سے ملنے پر بہت ہی زیادہ تجربہ ہوا ہے اور ان سے بات کرنے کی ایک علم الگ ہی حاصل ہوا ہے جس سے کہ میرے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے اور مجھے ان سے بات کرنے سے اور اپنے اندر ایک ہی الگ پرکار کا جذبہ پیدا ہوا ہے